हाँ हम विधि पालन ठीक से करते हैं और जो भी खाना बनाते हैं उसमें सोचते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेष्ट हो और लोग हमारे खाने की तारीफ़ करें लोगों को अच्छा लगे जो भी खाना बनाता है होता है इस समय ठंडियों सीजन है तो इस समय गाजर और मटर इ सब हैं ये सब अधिक से आ रहा है तो हमारे यहाँ गाय है जिसकी उसका दूध निकालकर हम लोग घर पर ही बना लेते हैं पनीर फाड़ लेते हैं और खेत है हमारा तो खेत से अपना गाजर उखाड़ लाते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके धो धाकर उसको रेत कर अच्छे से और दूध जो है कि घर का है तो घर के ही दूध में बना लेते हैं और उसमें टेष्ट अधिक आता है लोगों को अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा हमारा जो भी खाना है वो गाजर का हलवा हो या पूरी हो दाल चावल जो भी है उससे सोचते हैं कि कितने अच्छे से बनाएँ ताकि बच्चे भी अच्छे से खाएँ और लोग लोगों को पसंद भी आए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का खाना थोड़ा सा ख़राब भी बन जाता है जैसे कि कभी सब्ज़ी कोई बनाया उसमें नमक कम हो गया या मसाला ही कम हो गया कभी कभी ऐसा होता है कि तेल अधिक डाल दिए या तेल कभी कम डाल दिए तो उसमे थोड़ा सा टेष्ट का है गड़बड़ हो जाता है तो बताते हैं हमारे मम्मी ही हुईं या हमारे हज़बैंड हुएँ या बच्चे भी कभी कभी बोल देते हैं कि आज की दाल फीकी है या नमक इसमें सब्ज़ी में नमक तेज़ है या जो भी रहता है वो सब अपना बताते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करते है मान लीजिए अगर नमक कभी ज़्यादा तेज़ हो जाता है इसमें थोड़ा बहुत आटे की लोइयाँ या नींबू डालकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं अगर नमक कम हो गया है तब तो अच्छे से नमक उसमें थोड़ा सा डालिए और टेस्ट उसका ठीक हो जाता है और कभी कभी रहता है कि बिगड़ जाता है कभी कभी रहता है कि बन जाता है अच्छे से खाना बनता है लोग खाते हैं बच्चे हैं तो उनको नूडल्स वगैरह ज़्यादे चाहिए लंच के लिए उनको और टिफ़िन ले जाते हैं तो अपने में नूडल्स बनाकर भर देते हैं कभी पराँठे बना देते हैं कभी कभी उन लोग को मेथी के पराँठे या पालक की पूरी की फ़रमाइश हो जाती है तो वो भी बनाने की कोशिश करते हैं और बनाकर देते भी हैं बच्चों को तो उनको अच्छा लगता है बोलते भी हैं कि हाँ मम्मी आज तो बहुत अच्छा लगा खाकर मज़ा आ गया लंच करने में और जो भी वो बच्चे बता देते हैं कि आज मम्मी ये बनाओ कोई भी नूडल्स कोई भी पूरी किसी भी तरह का अगर इस्कूल में देखकर आते हैं तो वो भी सब फ़रमाइश करते हैं कि मम्मी आज ये बनाओ बनाते हैं सटरडे को हम लोग खिचड़ी बनाते हैं जिसमें कि घी ऊ डालकर गाय का उसको उसका स्वाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऊ सबको पसंद भी आता है हल्का भोजन होता है सटरडे को बनाकर सभी लोग साथ में हम हमारा पूरा फैमली साथ में बैठकर खाता है बच्चे भी और मम्मी भी हम लोग भी सभी लोग और कभी बट्टी चोखा भी बनता है और कभी सत्तु वाला बट्टी बनता है और कभी चने की पूरी और कभी मूंग की दाल की पूरी कभी हलवा कभी गाजर का हलवा कभी सूजी का हलवा ये सब बनता है और मेरे बेटे को भी हलवा बहुत पसंद रहता है तो मैं हलवा थोड़ा जल्दी जल्दी बनाती हूँ और घर का दूध है तो खीर भी बनाते हैं और खीर भी बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है और सबको बनाकर खिलाना और सब सबके मतलब के स्वाद का ध्यान रखते हुए खाना बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी कोई भी मतलब कमी कोई कोई किसी भी प्रकार का कमी ना निकाल पाए और अगर कोई गड़बड़ी हो भी गई हो तो उसको बताएँ तो उसको सुधारने की कोशिश की जाए कि हमारा खाना अच्छे से रहे और अच्छे अच्छा बने और सबको पसंद भी आए